हाँ हम फूल को मत फूल बगीचे में होते हैं तो उनको पूजा करते हैं पूजा वाले घर में हमारे बेटे पतोह हैं उ लोग भी मंदिर में चढ़ाते हैं मेरे घर में छोटा सा मंदिर भी पूजा करते हैं और अगल बगल का पड़ोसी भी आते हैं तो फूल फूल है तो किसी को मना नहीं करते है वो भी तोड़ कर ले जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए पूजा पाठ करने के लिए ले जाते हैं हम हम भी करते हैं अगल बगल सबको देते हैं फूल कोई आ कर बाधा नही करता बगीचे फूल तोड़ने के लिए यहाँ फूल होता है जैसे गेंदा का फूल हुआ अरहुल का फूल हुआ यही सब फूल लगाए हैं होता तो मंदिर में पूजा करते हैं और सब कोई पूजा करते हैं मेरे परिवार के लोग आर उसके बाद अगल बगल पड़ोसी भी आते हैं गाँव के लोग वो भी ले जाते हैं तोड़कर मंदिर पर चढ़ाने के लिए किसी को मनाही नहीं है फूल देने देने के लिए कुछ नहीं बोलते अपने से आते हैं सब तोड़ लेते हैं और जब भाई मंदिर में पूजा करना है तो क्या करें फूल अभी खराब हो के नीचे ही गिर जाएगा सूख जाएगा फूल तो कुछ किसी को मंदिर में भगवान की पूजा में लगा देंगे तो अच्छा होगा इसलिए हम हम लोग फ्री हैं फूल जिसको चाहिए पूजा करने के लिए ले कर चले जाते हैं फल फल जैसे होता है तो फल हम लोग खाते हैं और पड़ोसी रिश्तेदार आये थे तो उनको भी देते हैं वो लोग भी ले जाते हैं खाते हैं खिल उ लोग भी अपने पास ही ले जाते हैं घर को आ कर रिश्तेदार से आता है जैसे ससुराल से आदमी आया सरवान से आया मार्सियान से आया कहाँ से मामा घर से आया और समधियान से आया सब कोई आते हैं अगल बगल पड़ोसी भी फल लगा है आयेगा तो भाई खराब हो जाएगा तो भाई तूलो पक पका फल है सब खाने के लिए खा लो तोड़ कर ले जाओ कुछ खाते हैं कुछ साथ में घर पे ले जाते हैं यही सब करते हैं फूल